कुझु ॾींहं पहिरियों मुंहिंजी ससु किथे वई ते त हुन जो खणी एक्सीडंट थी वियो ऐं उहा अची करे किरी हुन जो मथो वियो फाटी असां अस्पताल वठी वियासीं त डॉक्टर कंहिं बि ॻाल्हि में असां खे वठ नथो ॾिए हुन जो मथो फाटो हुओ रतन जा वाइड़ा ते विया त बि डॉक्टर असांखे कंहिं बि ॻाल्हि में वठ न पियो ॾिए असां हुन खां हथ जोड़िया हुन खे प्राथनाऊं कयूं त वञी करे कुझु ॻाल्हि असांजी हली तंहिंखां पोइ त डॉक्टर असांजो जीअण ई हराम करे छॾियो हुन खां पोइ हुन जा टांका लॻिया ऐं हुन खे हिकु बिस्तर ते वेहारे छॾनि न त हुन जो कोई उपचारु ढंग सां पियो थियो न त कोई उन खे कंहिं बि ॻाल्हि में उन खे वठ ॾियनि असांखे दवाउनि लाइ भॼाईंदा विया भॼाईंदा विया पर कंहिं बि ॻाल्हि में असांखे कोई भी वठ न ॾियनि असांखे तंग कनि असां प्राथनाऊं ॾाढियूं पई कयूं पर त बि असांजी केर न ॿुधे हीअं त हिन करे असांजो ॾाढो बुरो बुरो हाल थी वियो उन ॾींहुं हुन खां पोइ मुंहिंजी सस खे न त होश अचे न त केरु डॉक्टर अॻियां अचे न त केरु ॻाल्हि में वठ ॾिए ॾाढी परेशानी थी वई हुन ॾींहं असां जो बुरो अनुभव इहो थियो की डॉक्टर आहियो उन खां पोइ त अवचार थियो उन खां पोइ उन खे होश आहियो तॾहिं वञी असांजो जीव में जीव आहियो न त असांखे डॉक्टरनि त तपाए ॾिनो ॾाढो सारो न त दवाऊं ॾियनि न त केरु गुलूकोस चाढ़े न त काई ॻाल्हि कनि न कोई ॻाल्हि असांखे ॿुधाइनि पर उन ॾींहं त जेड़ा करणु वेही रहिया डॉक्टर की हीअं न थींदो हीअं थींदो हीअं न थींदो असां असांजे घर वारनि खे ॾिसंदासीं या एन डॉक्टरनि खां वेठो प्राथनाऊं कंदासीं कंहिं असांजे घर वारनि जो उपचार कयो ॾाढो तकलीफ़ थी उन ॾींहुं ॾाढो परेशान कनि हुन ॾींहुं त ॾाढो मतिलबु त एतिरो कंहिंखे न कजे जेतिरो उन्हनि डॉक्टरनि असांखे रतन जूं मानियूं ॾई छॾियूं